ई सेवा का जो अनुभव है मेरा बहुत अच्छा रहा है बहुत सटीक रहा है मुझे इससे बहुत अच्छा लगा अगर हम एक केंद्र की बात करे तो जैसे केंद्र के जो मामले हैं उसमे भी ई फ़ाईलिंग की जो सहायता है वो वहाँ मिलती है तो मेरा जो अनुभव है वो ई सेवा का बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है